आ पैसा जे कमाय होइ छै दू टका तऽ ओहिमे जरूर आठो अना बचैके कोशिश करैत छियै कि बचि जाए ओहि लिए कमो पैसामे हमरा आरके दू पैसा बचबै लऽ चाहैत छियै एहि दुआरे कि बाल बच्चा आगू छै बेटी सब छै शादी बिआह छै खर्चा सब करिये देबै तऽ बचतै केना तहि दुआरे कम खर्चा करैत छियै कम फेसिलिटी करैत छियै कम चीजमे खर्चा करैत छियै एहि दुआरे कि दुगो पैसा बचि जाए आओर लोक चाहैत छै कि कोना केकरा पैसा देना चाहिए केना तसील होयतै कोन चीजमे लगाना चाहिए ओ पैसा से बढ़िआँ काम होयतै एहि दुआरे सोचैत छियै समझैत छियै बढ़िआँ आदमीसँ अगर केओ बढ़िआँ आदमी छै बताए दै छै ओइ ढङ्ग से चलए पड़ैत छै ओहि ढङ्ग से ब्यहवार करै पड़ैत छै पैसा बचबैके लिए तऽ केओ आदमी कहतै दू पैसा हमरा बनाए आगूके रास्ता ही आबै छै आगू बालबच्चा छै शादी बिआह छै बेटी सब छै ई एहिसँ सोचऽ पड़ैत छै सबचीज आओर सब खर्चा एके बेर करि देतै तऽ नहि होयतै तऽ ई एहिसँ दू टका अगर कमाइ छै तऽ ओहिमे आठो अना तऽ जरूर बचेतै आगूके रास्ता तऽ जरूर खोजतै लोक एहिसँ कहाँ पैसा लगाना चाही ओहो सोचना चाहिए ओहो नहि अगर अपनासँ होइत छै तऽ बढ़िआँ आदमीसँ समझिके बुझिके ओ काम करैत छै तऽ ओहिमे अगर बढ़िआँ आदमी बता दिए जे बढ़िआँ आदमी छै ओ बताए दै छै की अइ ढङ्गसँ करना चाही केओ अगर बढ़िआँ आदमी नहि छै तऽ ओ नहियो बताबैत छै तऽ ओकरा लाइनसँ लोक नहि चलैत छै जे बढ़िआँ बात कहै छै ओकरा लाइनसँ चलैत छै पैसा तऽ बचाना छै कारोबारमे दू टका बचै कमबैत छै तऽ डेढ़ रुपआ अगर घर खर्चा भए जाइत छै सबचीजसँ तऽ आठ आना तऽ जरूर बचेतै किएक बालबच्चा छै शादी शुदा छै पढ़ाइ लिखाइ बालबच्चाके छै सबचीज छै एमारी बेमारी छै बहुत बात छै एहिसँ तऽ लोग दुगो पैसा बचेबे करतै एहि दुआरे लोक काज करैत छै समझिके बुझिके करैत छै केना होयतै नहि समझतै बुझतै तऽ केना होयतै एहिसँ समझि बुझिके करैत छै अपना दिमागोसँ समझैत छै एकांतमे किछु दिमागोसँ समझैत छै कि केँ गलत बात बोलै छै केँ सही रास्ता बताबैत छै ओहि रास्तासँ कोन रास्तासँ चलना चाहिए ओ रास्तासँ चलैत छै समझमे आबैत छै तऽ दू पैसा बचैत छै अपने समझमे आबि जाइत छै कि हमरा दू पैसा बचलै अगर नहि चलैत छै तऽ समझमे नहि आबैत छै तऽ ओकरा नहि बचैत छै तऽ समझि कऽ चलना छै बुझि कऽ चलना छै अपना ढङ्गसँ चलना छै आजकल तऽ सब ढङ्गसँ चलैत छै बुधिआर तऽ सब छै सब सोचि बिचारि कऽ चलैत छै दुगो पैसा बचबैए खातिर अगर दुगो पैसा नहि बचतै तऽ केना होयतै बहुत बात छै आगे काल्हि कमाइ नहि होयतै तब कि खयतै अगर दुगो पैसा बचल रहतै तऽ ओहि कमाइ ने खयतै बिमारी आबि जेतै तऽ तुरत केँ दै छै अगर दुगो पैसा अपना पासमे रहतै तऽ ओहि ने काम करतै

बहुत हालत खराब छै तऽ ओकरा तऽ आओर सोचना छै तऽ ओ सोचि समझ कऽ करैत छै आओर केना करतै इहए सोचि समझिके ने जेतना छै ओतनेमे समझै बुझैत छै ओतनेमे काम करैत छै ओहिमे सोचि बिचारि कऽ करैत छै भगवान तऽ पार लगाइये देतै कोनो ढङ्ग से भगवानके उपर रहै छै आदमी तऽ ओहि ढङ्ग से चलैत छै नहि चलतै तऽ केना होयतै दुगो पैसा तऽ बचबैके चाही बचेबे करतै जे नहि बचेतै ओ ताकतै ओकरा तऽ दिमागमे रहतै जे दुगो पैसा तऽ बचबैयेला पड़तै बेसी पाइ बचाए इहए दुआरे बचबै छै लोक समझि बुझिके राजनैतिकी दुगो पैसा बचाएके रखैत छै तऽ बालबच्चा आगू काम करैत छै बालबच्चा पढ़ै लिखै छै शादी बिआह छै एमारी बेमारी छै बहुत बात छै कतेक कर्जा खोजतै कतेक देतै लोक ओतेक नहि दै पाबै छै लोगोसँ लेतै तऽ फ्रीमे तऽ नहिए दै छै ओहो तऽ बिआज लै छै तब दै छै लोक पैसा ओना नहि दै छै बहुत बात छै पैसा